हमरासभके गाँवमे बहुत ज्यादा जातिसभ रहैत छै जाहिमे सुनैत हेबै बत्तीस कोशपर हमर सभके भाषा चेन्ज होइत छै कहब तऽ ओना बेसी तऽ नहि होइए लेकिन कनिक ने कनिक हमरा सभके भाषा चेन्ज भऽ जाइए कियाकि हुनकर सभके बाजयके तरीका अलग रहैत छै आओर हमरसभके अलग हमर गाँवमे बहुत ज्यादा जातिसभ रहैत छथिन जाहिमे मण्डल भेल ब्राम्हण भेल सोति दुसाध डोम आओर मुस्लिम ईसभ रहैत छथिन आओरो रहैत छथिन जाहिमे डोमके भेल जे हमरासभकेँ जे पूजा पाठ होइए ताहिमे हुनकरसभके नहि ओसभ नहि बाँसके सामानसभके जरूरत होइए जाहिके कारण हुनको सभकेँ किछु ने किछु आमदनी भऽ जाइत छै आओर हमरोसभके अपन जरूरत पूरा भऽ जाइए जेनाकि